میں آج آپ کو مدرسے کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں مدرسے میں صبح نماز پڑھنے کے لئے جاتا تھا پھر نماز پڑھ کر کے ناشتہ کرتا تھا ناشتے کے بعد پڑھائی کے لئے چلا جاتا تھا اور پڑھائی سے آنے کے بعد پھر کھیل کے لئے چلا جاتا تھا اور پھر کھیل سے آنے کے بعد پھر واپس نماز پڑھنے کے لئے آ جاتا تھا نماز پڑھ کر کے پھر کھانا کھاتے تھے کھانا کھا کے پھر نماز واپس سے نماز پڑھتے تھے پھر پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے تھے اِسی طرح روزانہ اِسی طرح پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا اور ہمارے استاد مفتی سعدان صاحب بہت اچھے استاد وہ گزر گئے اللہ تعالیٰ اُن کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اُن کے درجات کو بلند فرمائے اُن کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اُن کے گھر والوں کو صبر و جل جمیل نصیب فرمائے اور ایک ہمارے اُستادِ محترم مفتی عمر اعجاز صاحب ہیں وہ بھی اچھے استاد مِلے ہمیں اور مولانا فضیل احمد ناصری صاحب بھی بہت اچھے اُستاد تھے مولانا عبید انور صاحب علامہ انور شاہ کشمیری کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی ہمارے استاد رہے ہیں اور مولانا عبید انور صاحب وہ بھی ہمارے استاد رہے ہیں